मां उत्तर प्रदेश मों थी ॻाल्हायां पई उत्तर प्रदेश में असांजे इलाही सुठो आहे रोज़गार जा बि साधन आहिनि छो इहो कला बि इलाही आहे हिते उत्तर प्रदेश में तमामु सुठी सुठी ऐं असांजो बनारस शहर में आहे त उन बनारसी साड़ियूं फ़ेमस आहिनि अलीगढ़ में आहिनि त अलीगढ़ जा ताला वग़ैरह इहे इलाही फ़ेमस आहिनि उन्हनि में असांजे ॿारनि खे इलाही रोज़गारु मिलंदो आहे बनारसी साड़ियूं सुठियूं त उन्हनि कार खाननि में रोज़गारु मिलंदो आहे पूरो ॿार असांजा काफ़ी कुझु सिखंदा बि आहिनि उन्हनि में नईं नईं शयूं सिखंदा आहिनि असांजे मिर्ज़ापुर आहे त मिर्ज़ापुर में आहे त हे कालीन जा आहिनि गद्दा वग़ैरह इहे कालीन दरियूं वग़ैरह ठहंदियूं आहिनि उते बि ॿारनि खे रोज़गारु मिलंदो आहे और कालीन कीअं ठहंदा आहिनि साड़ियूं कीअं ठहंदियूं आहिनि इहे बि ॿार नईं नईं शयूं सिखंदा रहंदा आहिनि उन्हनि खे बि रोज़गारु आहे ऐं असांजे बनारस में आहे त बनारस में हिंदू विश्ववविद्यालय आहे और हिन में शारदा यूनिवरसिटी आहे अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी आहे जेका असांजे ॿारनि खे प्रोत्साहित थी कयनि पयूं रोज़गारु ॾियण में मदद थी कनि पयूं